में जम्मू कश्मीर दी गल्ल करनी आं ते साढ़े जम्मू कश्मीर बिच बहोत जादै जेह्ड़े मंदिर न पाये जंदे न ते मेरी डिस्ट्रिक्ट दा नाम ऐ उधमपुर ते साढ़े डिस्ट्रिक्ट उधमपुर बिच बड़े जादा मंदिर जेह्ड़े न ओह् पाये जन्दे न जि'यां की रैम्बल काली माता मंदिर ऐ पांडु मंदिर ऐ हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर ऐ शारदा माता मंदिर ऐ बहोत सारे मंदिर जेह्ड़े न साढ़े इद्धर जगह् जगह् उप्पर पाये जन्दे न ते ओह्दे बाद आइया की साढ़े जि'न्ने फेस्टिवल साढ़े हिन्दू धर्म बिच बहोत जादा फेस्टिवल्स जेह्ड़े न जेह्ड़े बनाए जन्दे न हर साल बिच जि'यां की दिवाली आई होली आई बैसाखी आई एह ध्यार जेह्ड़े न साढ़े हिन्दू धर्म बिच बहोत इ'नें ई धूम धाम कन्नै बनाया जन्दा ते दिवाली दी गल्ल में करनी आं ते दिवाली उप्पर दिवाली दी अस क्युं बनाया जन्दा ते दिवाली गी एह् मन्नेआ जन्दा कि जेह्ड़े श्री राम चन्द्र जी हे उ'नें गी चौदां साल दा बनबास जेह्ड़ा हा ओह् कट्टियै ओह् अयोध्या बापिस आये हे ते उं'दे आने दे सोआगत बिच जेह्ड़े अयोध्या वासी हे ते उ'नें सारें गी अपने घर घर बिच दीये जलाये हे सजावटां कीतियां हियां उ'नें श्री राम चंद्र दे आने उप्पर सुआगत आस्तै उ'नें एह् सारा जेह्ड़ा हा कीता दा हा ते इस्सै गल्ला दिवाली जेह्ड़ी ऐ उं'दी खुशी उप्पर जेह्ड़ी मनाई जन्दी ते दिवाली उप्पर लोग जेह्ड़े न अपने घरें दियां सफाइयां करदे ते मन्नेआ जंदा ऐ की उस दिन लक्ष्मी माता जेह्ड़ियां न ओह् घर प्रवेश करदियां ते एह् दिवाली इत्त गल्ला मनाई जन्दी ते ओह्दे बाद होली जेह्ड़ी ऐ होली दा बी इक अपना ओह् ऐ होली दी होली कीऽ बनाई जन्दी ते होली कीऽ इक राजा हे हिरण्यकश्यप ते उं'दे पुत्र दा नाम हा प्रह्लाद ते उ'नें गी बड़ी जादा कोशिश जेह्ड़ी ऐ अपने पुत्रै गी मारने गल्ला कीती ही लेकिन उं'दा पुत्र जेह्ड़ा हा ओह् बार बार बची जंदा हा ते उ'नें गी अपनी भैन होलिका गी आखेआ की तुगी वरदान ऐ की तू अग्नि बिच कदें बी भस्म नेईं होई सकनी ऐ ते ओह् उ'नें ओह् अपने पुत्तरै गी उ'नें दित्ता ते ओह् होलिका ने अपने उ'ऐ प्रह्लाद गी लेइयै अग्गी बिच जेह्ड़ियां हियां बेही गेइयां हियां ते लेकिन प्रह्लाद जेह्ड़े हे उ'नें कुछ बी निं होया ते जेह्ड़े होलिका हियां ओह् अग्गी बिच जेह्ड़ियां हियां भस्म होइयां हियां ते इत्तै गल्ला प्रह्लाद आस्तै एह् जेह्ड़ी होली दा ध्यार ऐ एह् बनाया जंदा क्योंकि ओह् इक विष्णु भगत हे उं'दे आस्तै होली आह्ले दिन लोक जेह्ड़े न इक दूऐ गी रंग लांदे होर खुशियां मनांदे बड़ा मज़ा करदे ते होली इत्तै गल्ला जेह्ड़ी ऐ मनाई जंदी ऐ ओह्दे बाद में तुसें ई बैसाखी दा सुनानी आं ते बैसाखी कीऽ बनाई जंदी आखदे आखदे की जेह्ड़ी फसल जेह्ड़ी होंदी ऐ असें लाई दी होंदी ओह्दी कटाई दे बाद जेह्ड़ी बैसाखी जेह्ड़ी ऐ मनाई जंदी बैसाखी आह्ले दिन जेह्ड़े लोग होंदे साढे़ डोगरा कल्चर दे जेह्ड़े होंदे लोक नमे कपड़े लांदे भांगड़ा पांदे गिद्दा पांदे ते एह् लोग डांस करदे ते एह् बैसाखी जेह्ड़ी ऐ तां मनाई जंदी ऐ ते में तुसें गी सनानी आं की जि'यां साढ़े फेस्टिवल्स होंदे बड़े सारे जि'यां करवाचौथ होई करवाचौथ उप्पर जेह्ड़ा ऐ कि साढ़े मन्नेआ जंदा हिन्दू धर्म बिच मन्नेआ जंदा कि करवाचौथ जेह्ड़ियां जनानियां न ओह् रखदियां अपने म्हराजै दी लम्बी उम्र आस्तै ते करवाचौथ दा एह् आइया ओह्दे बाद बच्छ दुआ इक होंदी बच्छ दुआ बी इक व्रत होंदा एह् व्रत कीऽ रखेआ जन्दा मन्नेआ जन्दा की इक पिच्छ्ले सत्तयुग जमान्नै जेह्ड़ियां हियां इक सस्स नूंह् होंदियां हियां ते जेह्ड़ी सस्स होंदी ही ओह् अगर इक बारी अपनी नूहें गी कम्म दस्सी उड़दी ही ते नूंह् जेह्ड़ी ही दूई बारी उसी किश नेईं पुच्छदी ही ते नुहाड़ी सस्स ने उसी आखेआ कीऽ तू एह् जेह्ड़ी में मच्छी रखी दी तू मच्छी बनाई लै उसी गी सुनचेआ की गौऽ माता दा बछडा जेह्ड़ा ऐ बछ्ड़े गी तू बनाई लै ते उस केह् कीता बछड़ा बगैरा बनाया नूंह् सस्स जिसलै बापिस आई उस आखेआ की तू मछली ते इ'त्थें पेदी ऐ तू केह् बनाये दा ते उस आखेआ में इ'यां इ'यां बछड़ा बनाये दा ते नुहाड़ी सस्स ने आखेआ कि'न्ना बड्डा पाप होइया हून गौऽ माता जिसलै औगी आं अस उ'नें गी केह् जबाव देना थोह्ड़ा बछड़ा असें कु'त्थें छुड़ेआ ते उ'नें केह् कीता इक इक द्रु'ब्ब जेह्ड़ी होंदी अपने मुंहें बिच पाई उ'नें व्रत रखेआ इक ते उ'नें आखेआ कि एह् बच्छ दुआ जेह्ड़ी ऐ एह् अगर सच्ची होगी ते जेह्ड़ा बछड़ा ऐ ओह् जेह्ड़ा ऐ एह् बापिस जिन्दा होई जाह्गा ते ओह् उ'आं नेहा होया उं'दा बछड़ा जेह्ड़ा हा ओह् बापिस ज़िंदा होइया हा ते इत्तै गल्ला जेह्ड़ी बच्छ दुआ ऐ एह् सारे जेह्ड़िया जनानियां जिं'दे पुत्तर होंदे ते ओह् बच्छ दुआ दा व्रत जेह्ड़ा न ओह् रखदियां ते एह् साढ़े जेह्ड़े में तुसें गी फेस्टिवल दे नाम सुनाये एह् जि'न्ने बी हैन एह् मुस्लिम मुस्लिम रिलिजन बिच नेईं बनाये जन्दे एह् सिर्फ हिन्दू दे फेस्टिवल्स न ते हिन्दू धर्म बिच एह् जेह्ड़े न मनाये जन्दे न